जी हेलो जी हाँ आपकी बात से हो रही है जी बोलिए जी हाँ आपको मिल जाएगी लेकिन मेम आप क्या बता सकती हैं की आपको प्रोपर्टी मतलब कहाँ चाहिए किस एरिया में चाहिए आपको लखनऊ के आउट साइड एरिया में चाहिए ज़मीन जी मेम मिल जायेगा जी हाँ हमारे नजर में दो तीन जगह जमीनें हैं जिसमें से आप ले सकते हैं एक लखनऊ के टाउन एरिया के बाहर हैं एक लखनऊ के मंदिर जो वहाँ के मंदिरे हैं उसके बगल साइड में हैं वो भी थोड़े बाहर आते हैं लखनऊ से एक मेम लखनऊ के पार्क बगल में तो एक काम कीजिए आप टाउन ये वाला जो एरिया में बता रही हूँ आप उसी को वो ही ले लीजिये उसी जमीन तो मेम आप हमें बता दीजिए कि आपको कितना जमीन चाहिए था मैम कैसे कितना जमीन डिसमिल आठ डिज़मिल तो मेम वो एक डिसमिल मेम कम से लगभग पाँच से छः लाख डिसमिल में आएगा आपको तो मेम यदि आप कहे तो हम वहीं बताए उनके बारे में तो मेम आपके अनुसार वह टाउन में ही है लखनऊ से थोड़े मतलब बाहर आपको जैसे चाहिए वैसी जमीन चीज़ देखी है मेम वो लखनऊ से थोड़े से बस हट के है तो मेम टाउन एरिया में ही है और मेम उसकी कीमत वो मेम जैसे मैंने बताया कि पाँच से छः लाख डिसमिल है तो मेम आपको चाहिए आठ डिसमिल तो मेम आठ डिसमिल तक ही है वो जमीन आपको मिल जाएगी जी हाँ मेम पैंतीस से चालीस लाख तक तो खर्चा आ जायेंगे आपके

वो मेम वो तो रजिस्टेशन करने के बाद ही आपको वो पता चलेगा वो कब मिल पायेगा मैं आपसे मैं आपको बात करा दूँगी उस जमीन के बारे मेम सारे डिटेल्स मैं आपको दे दूँगी जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तब मेम आप को पता चल जायेगा की वो कितना कितना रूपये उसमें लगेगा मेम उसके लिए तो आपको कम से कम एक हफ्ते वेट करना पड़ेगा क्योंकि जो जमीन के ऑनर हैं वो थोड़े बाहर गए हैं तो एक हफ्ते बाद आप को उनसे आपकी मुलाकात एक हफ्ते बाद ही होगी तो मेम तब तक आप एक हफ्ते वेट कर लीजिये तब तक आ जायेगा मैं आपको मेम जमीन के ऑनर से मिलवा दूँगी सारी बातें वहीं पर हो जाएगी